योग साधना है और जो है रामदेव का योग जो है सबसे ऊँचा है दवा भी है अच्छा दवा भी है पैर का हाथ का रोग का गोड़ का मूड़ी का गर्दन का सब योग जो है साधना है योग में एक योग जो है अंतरात्मा से योग करते हैं लोग वो भी साधना है जो है रामदेव जी ही सबको प्रचलित किए और सबको योगा सिखाए और जो है साधना किस करते हुए सबको जो है अच्छे बनाए अच्छे बनाते हुए देश को सबसे रोग को भगाएँ और देश को जो है अच्छा बनाकर वो अच्छा कर रहे हैं रामदेव जी व्यायाम का रूप है या कुछ है और तो साधना है साधना योग में आता है और कुछ जो है राम के भगवान के भी साधना लगता है भगवान को भी जपते हैं आदमी योग करकर और भगवान को जपते हुए उसमें जो है योग भी हो जा रहा है साधना भी हो रहा है और सबका जो है रोग भी ठीक हो रहा है भगवान के नाम पर सबका जो है अच्छा अच्छा चल रहा है और काम जो है बहुत अच्छा हो रहा है काम होने के बाद जो है सब अच्छा चल रहा है